हमरा सबकेँ मुख्य फसल आबै छै धान मखान आ एहिमे ई तीनटा जे छै से हमर सबकेँ बहुत मुख्य फसल छियै आ ओहो धानमे नया किस्मके धान छै तऽ गरमा ओ जे छै से तीन मोन चारि मोन कऽ कऽ कट्ठा उपजै छै आ ओकरामे जे छै से पानि जे छै से चौबीसो घण्टा लगल रहना चाही एहि रोप भेलै तऽ रोपसँ लए कऽ कटनीके दश दिन पहिने तक ओहिमे पानी हरदम रहना चाही आ एहिके लियऽ जे छै से मानि लियऽ हमरा सबके मोटर वाला पानीसँ जे छै से आब उपलब्ध बढ़िआँ भए गेलै आ सस्तामे पानी मिल जाइत छै इएह तीनटा हमर मुख्य फसल छी आब बेसी समय की